غازی آباد میں چند قابل ذکر مقامات ہیں جیسے کہ قیام گاہ بادشاہی مسجد اور ہائی وے یہاں کی تاریخی اور ثقافتی مقامات سیاحوں کے لیے دلچسپ ہیں غازی آباد کے قیام گاہ اور بادشاہی مسجد جیسے مقامات تاریخی اہمیت رکھتے ہیں جہاں زائرین تاریخی چیزوں اور معماری خصوصیات کا لطف اٹھا سکتے ہیں ہائی وے بھی آسان رسائی فراہم کرتا ہے اور زائرین کو شہر میں گہرائیوں سے گھومنے اور سیاحی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے